नमस्कार सर हाँ हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ उपलब्ध हैं आपको कौन सी सब्जी कैसे लेना चाहेंगे हाँ हमारे यहाँ मशरूम आपका है साठ रुपये के जी और पत्ता गोभी आपका पंद्रह रुपये पर पीस तो आप फूल गोभी आपका मिलेगा बीस रुपये पर पीस टमाटर आपका मिलेगा बीस रूपए प्रति के जी डिलीवरी आपके लिए ऑप्शन है अगर आप ज्यादा ज्यादा सामग्री लेना चाहते हैं जैसे कि टमाटर आलू वगैरह सब जो है उसको आप क्विंटल वगैरह में ले रहे हैं तो आपका जो डिलीवरी होगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका फ्री डिलीवरी होगा और लेकिन अगर जैसे आप कम मात्रा में ले रहे हैं जैसे चार के जी पाँच के जी ले रहे हैं तो उसका डिलीवरी चार्ज आपको मतलब कि पर मतलब जितना आप मंगाएंगे उसके हिसाब से आपका बीस रुपये प्रति डिलीवरी रहेगा हर एक उस पर सामग्री पर आपका अगर से पाँच पाँच छः किलोमीटर की दूरी पर है तो आपका उसके हिसाब से बीस रुपये लिया जाएगा अगर से दूरी उससे ज्यादा आया जिससे दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर है तो आपका उसका हो जाएगा पैंतीस रुपये नजदीक के लिए आपका पाँच रुपये रहेगा डिलीवरी चार्ज हाँ क्योंकी नजदीक के लिए आपको दूरी ज्यादा नहीं तय करना है तो इसके लिए आपका डिलीवरी चार्ज थोड़ा कम ही रहेगा तो आप कौन कौनसी लेना चाहेंगे सामग्री यानी कि तो क्या हुआ हाँ हाँ सब मिलेगा आपको मेथी का साग हाँ धनिया मेथी का साग और आपका जो सरसों का साग होता है और आपकी हरी हरी सब्जियों में पालक वगैरह भी होती है और करेले करेले वगैरह ये सब सब आपको मिलेगा हर एक प्रकार का मिलेगा लेकिन सबका प्राइज जो है अलग अलग है आपको अलग अलग रेंज रहेगा उसका तो उसके लिए आप लोग आपको वो अपना लोकेसन देना पड़ेगा कहाँ पर जाना है कैसे लेकर आना है और वहाँ का कौन सा शॉर्टकट रास्ता जो है आपके लिए अच्छा पड़ेगा वो सब आपको बताना पड़ेगा तो आप नहीं आपको हर मौसम की सब्जियाँ मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर हर हर मौसम में हर एक सब्जियाँ उगाई जाती हैं आपको हर मौसम की हाँ आपको हर मौसम की सब्जियाँ मिलेंगी